अज्जकल पानी च नां लोक गंद बड़ा सुट्टा दे न प्लास्टक दे लफाफे बड़े सुट्टा दे न बड़ा गंद गुंद पा दे न प्रदूशन बड़ा फैला दा ऐ ते ओह्दे कारण ही एह् सारा मतलब इन्वायरनमैंट जेह्ड़ा एह् गंदा होआ दा जेह्ड़ा साढ़ा एह् ओह् ऐ एह् इसी केह् आखदे न मतलब कि पानी जेह्ड़ा नां तां गंदा होआ दा ऐ ओह् साढ़े जेह्ड़े अंदर मच्छलियां मुच्छियां न इ'नें गी बमारियां लग्गा दियां ते ओह्दे कन्नै सारा एह् साढ़े इंसाने उप्पर इफैक्ट पवा दा इंसान बी एह्दे कन्नै बिमारयें दे शकार होआ दे न ते उसदे बाद फिर अगर अस लोक नी इसदा ओह् करां गे ते फेर कौन करगे इसदा ओह् साफ सफाई दा सिस्टम क्योंकि लोक नी होन गे अवेयर ते किस तरह कम्म चलेगा सारा एह् ते फिर उसदे बाद एह् ऐ कि अगर अस खुद इसदे प्रति जागरुक होआं गे ते ताईंयो ही एह् साढ़ी साढ़ा जेह्ड़ा एह् ऐ खतम